नमस्ते बोलिए

वापस नहीं होगा नहीं तो यह ऐसा ही होगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी चलो ठीक है ऐसा करो नहीं नहीं वापस नहीं होगा हमारी दुकान कैसे चलेगी तुम देखकर क्यों नहीं ले गई तो कर लूँगी तो पैसा कटेगा दस रुपये कटेगा हर किताब बुक पर

कुछ होगा नहीं यह ऐसे हमारी दुकान कैसे चलेगी बहन जी आप बोलो कर देंगे लेकिन पैसा कटेगा पैसा कटेगा चलेगा नहीं उतना ही कटेगा होता है पहले से क्यों नहीं समझी पूछकर आना चाहिए था ना ठीक है दे देंगे दस रुपया कटेगा हाँ हाँ ठीक है दस रुपया कटेगा दे देंगे कटेगा दे देंगे तो आप क्यों लेकर गई पहले नहीं समझी चलिए दे चलिए ठीक है चलिए ठीक है पाँच रुपया कटेगा अब इससे कम नहीं करेंगे हाँ मिलेगा

हाँ पाँच रुपया कटेगा हाँ कब आओगी ठीक कितने बजे ढाई बजे वापस होगा

नमस्ते हाँ नमस्ते